عبادت میں ایک یا زیادہ سرگرمیاں شامل ہو سکتی ہیں جیسے کہ تعظیم حمد دُعا عقیدت سجدہ یا عرض کرنا عبادت کا ایک عمل سادہ دُعا کے طور پر یا وسیع تقریب کے ذریعے انفرادی طور پر ایک غیر رسمی یا رسمی گروپ میں یا کسی نامرد رہنما کے ذریعے کیا جا سکتا ہے